जी हाँ मैं अपने आसपास की ऐसी दुकानें देखती हूँ जिसमें कलाएँ और ऐसी कुछ शिल्प से सम्बंधित सामग्री मिलती है जिसको मैं अपने घर में ये सजावट के रूप में उपयोग करती हूँ और ज़्यादातर लोग इसका उपयोग अपने घर में सजावट के लिए ही उप उपयोग करते हैं यह सामग्री जो है हम अपनी मनपसंद अपनी इच्छाओं के हिसाब से खरीदते हैं और यह ज़्यादातर साल में इसका जो अलग अलग तर तरह के डिज़ाइन जो मिलते हैं ना दिवाली के समय में मिलते हैं दिवाली के समय में सबसे ज़्यादा पाया जाता है इसपे लोग दिवाली में क्योंकि बहुत ही उत्साह के साथ इसका त्यौहार मनाते हैं तो घर को ज़्यादा से ज़्यादा सजावट करें इसलिए इसको कुछ ज़्यादा ही खरीदते हैं और अपने घर में इसको सजाते हैं तो इसका असर अपने घर पे दिखाई देता भी है घर थोड़ा इमैजिंग सा अलग सा महसूस होता है कि यानि दिवाली में वो ऐहसास होता है कि हाँ त्यौहार है इसीलिए दिवाली के त्यौहार के टाइम में ऐसी प्र अलग अलग तरह की सामग्रियाँ हम लोग अपनी मनपसंद की खरीदते हैं और अपने घर में लगाते हैं